हमरा सबके हियाँ महिलाके जइसेकि बच्चा उच्चा होइ छै डिलीवरी होइ छै ओहि समयमे दूध पिबै छै कतेके भेल तऽ अपन आरामसँ नहि भेल दूध तऽ ओ चुसनी उसनी लगाके पीलक गाइके दूध उध पीलक इएहसब होइ छै गरीबी स्थितिमे पइसा जुटा नहि पबै छै लेडीजके शरीर भी नहि जुटा पबै छै तऽ ओसब माध्यममे जे हइ से थोड़ा दूधके प्रभाव पड़ि जाइ छै उपरसँ लड़कीके खेनाइ भी कम पड़ि जाइ छै ओहो माध्यमसँ दूध नहि अबै छै तऽ गरीब आदमी कहीँसँ पइसा वइसा लऽ कऽ बच्चाके तऽ पालैके पड़बे करै छै तऽ कभी हो गेल तऽ भैँसीके गाइके दूध पिआ पिआके कइसेहू बच्चा सबके रखै छै ओहिसँ रखिते रखिते सब परिवार बढ़बै छै एगोसँ दूगो होइ छै परिवार ओहि सबमे खाली पइसे खर्चा होइ छै ओहि सबमे जइसे सीना उनामे साटि उटिके दूध पिएलक कतेक सुतल रहल तऽ लड़की पेटपर सुलाके भी दूध पिआ लेलक ओसब पिबै छै अपना मजबूरीके खातिर पिबै छै कोइके देखलक अपन खाइतो रहल तऽ गोदीमे लऽ कऽ पिआ लेलक लेलक कोइ बच्चा खेलतो आएल तऽ अपन बैठल तऽ ओ बच्चा पी लेलक दूध अइसन स्थितिमे एकर सबके हो जाइ छै कि पूरा रहै छै अपन इएह स्थितिमे खइलक पीलक अपन बच्चाके धिआन देलक अपन गाइ उइके दूध उध पीलक जकरा नहि भेल ओकरा ओहिसब चीजसँ